हेल' हेल' औ ओ नोंथाङा आं नोंथांनाव माने बिजनिनिफ्राय औ साफागुरिनिफ्राय माबा मा होनो खैलामैलासिम मोनसे खामानिनि थाखै थांनो नागिरदोंमोननालाय ओमफ्राय दा नोंथांनाव नैबे टेक्सि गारिखौसो आङो भारा लानो हिसाबैहाय सोंहरदोंमोन थांनो हागोन ना हाया नोंथाङा अ अ अ थेवब्लाबोथ' एसे माने जेन'बा लासै सहैब्लाबो जेबो नङा आंनि माने जिखुनु सहैनांगौल' आरो बे जायगासिम माने अब्लाबो थांनो हागोन ना हाया बेखौसो सोंहरदों माने बिहामजो लानानै थांगौमोन आं औ माने दा बिसिम जेबो नङा दे जेबो नङा माने थांनानैहाय आं फैनोल' मोननांगौ मोनसे खामानि ओरैबायदि आरजेन जादों आंनि बेसिम थांथारनांगोन आरोखि ओमफाय दामफ्राखौसो बेसेबांसिम लुबैयो बेखौसो सोंखानाया मोजां नामा औ दे जायो नोंनि माने आं दामफोरखौथ' जेबो आपत्ति खालामा आजिखालि गासैबो दामआथ' बारायजोबखाबाय हिसाबैहाय बिदिनो आरो जोंनि आंनि खामानियाल' माने साक्सेस जाथोंसै आरो जिखुनु नोंथांजों थांनानैहाय बेखौल' आसा खालामदों थांनायाव माने ओरैबायदि लामाफ्रासो अबेबा अबेबा दालांफ्रासो मा रोखोम लामाथ' दे गाज्रिब्लाबो एसे माने खारनो हायो साइड बाइड लानानैहाय ओमफ्राय दालां इरिफ्रासो माबायदि बेफोरखौसो

अब्लाबो खारजोंन ने नोंथाङाथ' मोन्थिखागौ ड्राइभार हिसाबैहाय माने लोगो दोगो औ औ औ दे आं माबायाव ओंखारनो सान्दों दानि माने दिनैथ' मा समबारनालाय बुदबाराव थांसै नामा औ औ दे एसे गामि बेरायलायलायना फैनोसै सानसेनि दे हामबायसै बिदिब्ला